ہلو ہاں سر ٹریول ایجنٹ سے بات ہو رہی ہے بولے میں ادر اسٹیٹ سے گھومنے آیا ہوں بہار یہاں پہ سب فیمس مندر کون کون کون سی ہے اچھا اچھا ٹھیک یہ سب فیمسیں مندر کے نام بتائے آپ نے اچھا تو یہ آپ آپ مجھے گھما سکتے ہیں میں میں سر بول رہا ہوں ابھی سہرسہ ریلوے اسٹیشن پہ ہوں وہاں سے آپ پک کر سکتے ہیں سر میں میں سر مدھوبنی مندر جانا چاہتا ہوں وہاں سے کتنے روپے لگیں گے کرایہ ہزار روپے لگ جائیں گے سر کیا سر سر بہت زیادہ لگیں گے سر ہاں ہاں یس سر کا بول رہے تھے آپ سر لیکن بہت زیادہ روپے لے رہے ہو آپ سر کام ہو جائیں گے سر پھر بھی پھر بھی سر گھما بس یہی مدھوبنی مندر گھما دیجیے گا سر اور یہ کیا نام تو بولے تھے آپ سر مٹیسر دھام یس سر یہ بھی گھما دیجیے گا بہت بہت سنا ہوں ان کے بارے میں یس سر تو جب ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ تو پھر سر کتنے دیر میں آپ آؤ گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر تو ٹھیک ہے آئیے میں یہیں انتطار کر رہا ہوں آپ کا ریلوے اسٹیشن سہرسہ ریلوے اسٹیشن پہ ٹھیک تھینک یو سر تھینک یو سر